साढ़ा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट रुट्टी दे मामले च जियां बड़ा जादा मश्हूर ऐ इत्थें मतलब बड़े प्रकार दियां बड़ियां रुट्टियां बनाई जंदियां न इयै इक्क खासियत ऐ साढ़ा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जेह्ड़ा बड़ा जादा मश्हूर ऐ ते इद्धर जियां लाई लैओ साढ़े इद्धर भठोरू बनाए जंदे न मंद्दरा बनाया जंदा कलाड़ियां बनाइयां जंदियां न ते रुट्टियां बनाई जंदियां न अम्बल बनाया जंदा माहें दी दाल बनाई जंदी जां चने दी दाल बनाई जंदी मतलब इस इनें सारें चीज़ें आस्तै गै जेह्ड़ा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऐ बड़ा मश्हूर ऐ एह् मतलब इन्नियां सोआदलियां रुट्टियां न इत्थै मतलब लोक बाह्रा दा आइयै एह् रुट्टियां खाने गी मड़ो बड़े तरसदे न एह् मतलब इन्ना खाना पसंद करदे न जियां हून में थुहानूं सनानी आं कि कलाड़ी आह्ले कुलचे कियां बनाए जंदे कलाड़ियां जियां मतलब दुद्ध बना दुद्ध लेइयै गाइयें दा ते उसी फाड़ेआ जंदा जां ओह्दा गै पनीर बनदा इयां गै कलानियां बनदियां कलाड़ी आह्ले कुलचे जम्मू दे बड़े फेमस न ते ओह् एह् सारे मतलब इद्धरा दा गै सप्लाई होंदे न उधमपुर डिस्ट्रिक्ट दा गै सप्लाई होंदे न जम्मू ते साढ़ा जियां भठोरू कि'यां बनदे न भठोरू जियां आटा लेआ आटै बिच्च जियां अम्बला पाया उसी गुन्नेआ थोह्ड़े थोह्ड़े गर्म गर्म पानी कन्नै गुन्नेआ जेल्लै अम्बला होई गेआ ते उसी जियां फुलके बनांदे न फुलके जेह्ड़े बेलने चकले उप्पर बनांदे न पर जेह्ड़े एह् भठोरू ऐ एह् हत्था कन्नै घड़े जंदे न जियां अस पेड़ा करने ओह्दी चोकली करने ना इंया गै इसी हत्था कन्नै गै इक दुए गी थापी मारी मारी बनांदे न ते फिर उसी तेला बिच्च तेल बिच्च तेला बिच्च उसी फिर कड्ढदे न ते फ्ही साढ़े भठोरू बनी जंदे न भठोरू गी जादैतर लोक जेह्ड़े न ओह् मतलब मद्दरै कन्नै खाना पसंद करदे न ते जेह्ड़ा मद्दरा ऐ ओह् दुद्धै दा बनाया जंदा जियां मतलब पैह्लें कढाई बिच्च मतलब घ्यौ पाया ओह्दे च सूजी पाई फिर ओह्दे च जेह्ड़े साढ़े बदाम पाई ले सौंगी पाई लेई छुहारे पाई ले थोह्ड़े हारे ओह्दे च ते फिर ओह्दे च जेल्लै ओह् शैल पक्की जान ते फ्ही ओह्दे च अस पाई ओड़ने दुद्ध पान्ने फ्ही उसी शैल गढ़कान्नें ते जेल्लै ओह् गढ़की जंदा शैल ते फ्ही अस ओह्दे च पान्नें मिट्ठा जेल्लै मिट्ठा पान्नें ते फिर ओह् सुआद होई जंदा मदरा बड़ा सुआद होंदा ते जेकर उसी अस उसी भठोरू कन्नै खाचै ते होर मता सानू मजा आई जंदा भठोरूइयें खानै गी ते जियां साढ़ै अम्बल कि'यां बनदा ऐ अम्बल साढ़ै कि'यां बनदा ऐ कद्दू दा अम्बल बनदा जियां खट्टा खट्टा मतलब एह् बी चीज़ां बड़ियां मश्हूर न साढ़ै आलू साढ़ै उधमपुर दे बड़े लोक पसंद करदे न इद्धर आइयै मतलब खाने गी एह् इंया सोआदलियां चीज़ां न इ'यै साढ़े डुग्गर दी प्रदेश दी मतलब पहचान ऐ बाह्र जम्मू दे लोकें दा खाना उद्धर दे लोकें दा रुट्टी कि'यां बनाना सादगी शूरवीरता मतलब इनें सारीं चीजें आस्तै गै साढ़ा डुग्गर जां साढ़ा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जेह्ड़ा बड़ा जादा मशहूर ऐ